हम अपन पात्रक विकास पढाइ लिखाइके द्वारा करै छी आओर खेलकूदके साथ साथमे खेलै कूदै भी छी आओर हमर समाजमे लोग अच्छा कहै छथिन आओर समाजमे बहुत लोगके बारेमे लिखै छी आओर हुनकर बारेमे जानकारी रखै छी हमर हमरा आगे पढाइ लिखाइमे आगे हमरा जाइके छै